یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے کیل کو ٹھوکا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو توڑا جاتا ہے اینٹ توڑی جاتی ہے اسی طریقے سے کیل کو نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے کام میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے